हॅलो हांव आय आर टी सी कस्टमर हेल्पलायन कडे उलयतां म्हाका जाणून घेवपाक जाय आसलेलें की म्हाका फुडल्या म्हयन्यान केरला केरला वचपाची रेल गाडयेची टिकेट मेळपाक शकता मेळपाक शकता जाल्यार ती सकाळी वा सांजेची आसा म्हाका ती बीन जाणून घेवपाक जाय ते भायर तेका येवपी खर्च बसून म्हाका जाणून घेवपाक जाय तुमी म्हाका सांगपाक शकता